आमी आतां देवाचें करता देवाचें केलें म्हणट देवाचें करता पयलीं आमी गंध झरयता आनी गंध कपळाक लायता किद्याक कपलाक लायता की म्हणजे देव हांगर आसा मेंदून आसा म्हणजे आमचो मायण्ड चलयता दुसरे भुजांग लायता भुजां घट जायी म्हणून तिसरे पांये पांयान दिसभर चोलूंक नाका म्हणून ती हे चंदनाचे हे लायता आनी चवथे पोट पोटाचे आनी पांचवे तें काळीच हार्ट चलो जायना आमचे कशें चलोंक जाय तें हें करून दाखयता आतां हांव एक सांगतां त्रिकाल सध्या म्हणू आसा तीन वेळ खंय देव आमकां मेळोंक येता खंय सकाळीं फुडें येता दोनपारचो येता रातचो येता तसोच तीन वेळा येता येता म्हणू तर आमी चलता कोणा कडेन उलोवं शकता नाजाल्यार आमी खंय उलयतली आसलेली आमी सकाळी फुडें आमकां येवंक नासलेलो सुर्यत पळय सकाळी फुडें येवंक ना जाल्यार कितें जातली काळोख म्हूण आमी न्हिदतलें आसलेली उठची नासलेली तो येता म्हूण आमी उठटा मातशे घरानसून आमकां उजोड दिसता खंयसर मातशें आसा जाल्यार घरान हांव उजवाडलें अशें दिसता न्हू मागीर दुसरें नामस्मरण करता कोण मणी मेजता तें नामस्मरण करता कोण हनुमान चालीसा म्हणटा म्हणजे म्हाज्या मनाक कशी शांती मेळटली हेजेर हांव हें करता म्हणजे म्हाका कशें म्हाका कशें म्हाज्या मनाक समाधी मेळटली हांव कशें शांत रावतलें म्हणून किदें किदें अशें लोक करता हनुमान चालीसा वाचता त्रिकाल संध्या म्हणटा थोड्या जाणां बुकां वाचता देवाची बुकां वाचतात ग्रंथ वाचता भगवत गीता वाचता हांव भगवतगीता वाचतां म्हाका भगवतगीताचो खूब हें आसा गीता भगवत गीता हें सगळे विस्वाचें सार आसा तें हांव तें आमी वाचता आनी आमी न्हू आठवड्यान एकदां न्हू म्हाज्या शाई बाबाचें देवळान न्हू केंद्र घेता सोध्यायी म्हणून थंयचर हांव आठवड्यान एकदां बसतां आठवडे सात ती आठ खंयसून खंयसून लोक येता येता बसता कांय मेळना खावपाक मेळना कांय दिनात ती पण येता किद्याक विचार घेवच्या येता आनी त्या विचारानूत मन शांत जाता आनी तेत तेजें मंथन जाता आनी तेजेरूच ते विचार करून करून करून करून अशें अशें दुसऱ्यांचें वायट अशें कांयच चितून येना कित्याक आमी खूब वाचता पळयता थंय थंय बसोन ज्ञान घेता दुसऱ्याचें कितें आनी वायट चित्तलें दुसऱ्याचें वायट चितुनूत येना आमी आमचेत हितून आसता आनी अशें